हम अपन लेखन प्रक्रिया जे छै जखने फुर्सति होइया तखने लिखै छी हम सुतल रहलहुँ आ नीन्द टुटि गेल तऽ सिरमेमे जे छै से टेबुल परमे सभटा जे छै से रहैया किताब पढ़ै छी और किताब पढ़लाकेंँ बाद ओहिमे जे संक्षिप्तमे जे लिखैके जे टॉपिक्स छै ओहिपर किछु लिखक जरुरी पड़ै छै तऽ हमरा लगमे कॉपी रहैया हम दू बजे रातिओमे उठिकऽ लिखऽ लागै छी आओर जे छै से छुट्टियोमे जे छै से लिखऽ लागै छी तैँ जे लिखैके हमर एथी अछि से जखन हमरा दिमाग पर एहि बातसँ आबि जाएत यऽ या कोनो टॉपिक्समे महान जे छै से लेखक सभकेँ कोनो किताब पढ़ै छी आर ओहिसे जे छै से किछु एहन नीक चीज जे छै से एलै ओकरा हम अपन जे छै से लिख लै छी आर लिखलाकेँ बाद ओहि टॉपिक्सके जहन हम क्लासमे आबै छियै तऽ ओकरा जे छै से अपन क्लासके सब्जेक्ट्स से जे छै से जोड़ि दै छी इएह प्रक्रिया जे छै से हमर रहल अछि आर लेखनके जखन लेखन हमरा जे छै से खास कऽ कऽ फुर्सत भेटैया तऽ ओ कॉपी हमर जे छै से अलगसँ जे छै बनल रहैया आओर हम लिखैत रहै छी